میرے خیال میں ڈانس کرنا اچھا ہے باڈی کے لیے پر ہمارے مذہب میں ڈانس کو مجرا کہتے ہیں جو غلط بتایا گیا ہے اور مجھے بھی پسند نہیں ہے ڈانس کرنا لوگوں کو دیکھتی ہوں ڈانس کر کے ویڈیو بنا بنا کر اپنی فینس فالوئنگ بڑھاتے ہیں اور کوئی کوئی تو ڈانس کلاس بھی لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے مذہب میں بالکل منع ہے میرے حساب سے بھی غلط ہے اور ڈانس کرنے سے ایک سو تیس سے دو پچاس کیلوری برن ہو جاتی ہیں بیلنس اور اورڈینیشن بننے میں بھی مدد ملتی ہے ڈانس کر کے آپ وزن بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن ہمارے مذہب میں ڈانس مجرا کہا گیا ہے اس لیے یہ غلط ہے اور جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے